گڈ مارننگ جی جی جی جی دیجیے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں کیا خرابی ہے اور میں چیک کر کے بتاتا ہوں کیا کیا خرابی ہے یہ تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم چلے گا خرچہ کیا ہے کہ سافٹ وئیر خراب ہے یا کچھ اور خراب ہے یہ تو چیک کرنے کے بعد ہی چلے گا نا ٹھیک ہے آپ کچھ دیر کہہ رہے ہیں آپ کچھ دیر ویٹ کر لیجیے گا میں دیکھ کے بتا دے رہا ہوں کیا خرابی ہے پھر اسی حساب سے خرچ آئے گا وہ بتا دیں گے اچھا یہ بتائیے یہ لیپ ٹاپ آپ جو لیے ہیں میں جو سافٹ ویئر خراب ہے اس کو میں بناتا ہوں تو یہ خرچ آئے گا غالباً پندرہ بیس ہزار کا خرچ آئے گا ہاں سال بھر کی ایک سال کی گارنٹی ہے دوبارہ تو کرنا نہیں چاہیے اور ایک سال کے اندر پھر ویسا کر رہا ہے تو لے آئیے اس میں جو ہے ایک اور چیز خراب دکھایا وہ بھی صحیح کر لیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تھینک یو